कुटूंब म्हणले नंतर दादले आनी बायल हो विशय आयलो दादले आनी बायल हांकां जें जें जोडी जाता ताकाच कुटूंब म्हणटात तातूंत कुटूंब पयलीं किदें आशिल्लें दादले ते धंदेवाईक आशिल्ले आनी बायलो घरकामाच्यो आशिल्यो घरा कडेन जें किदें आमकां जेवणाक किदें लागता तें सगलें करपाची बायलांची जबाबदारी आशिल्ली आनी दादल्यांची जबाबदारी आशिल्ली ती घरा कडेन किदें जें सामान लागता तें हाडपाचें ताजे बरोबर घरा कडेन बायलेक घरा कडेन कितेंय करतना जेवण खाण किदेंय करतना तांकां कितें हातबार लावप उदारण सांगपाचें म्हणजे एक नाल्ल मदत नाल्ल सोलून हाडून दिवन तो बायलेक त्या नाल्लाची आमकां जेवणाक जाय तो नाल्ल कसो सोलप आनी तें हांव आमी करून हाडून दितात आनी बायलो तें आमकां जेवण करून वाडटात ताजे बरोबर जेवण करतना बाकीचीं घरांतलीं इतर सामान जें लागता कुटूंबांतल्या म्हणजे बाकी बाकी सामान जें लागता तें सगलें सामान हाडपाची जबाबदारी आमची आसता ताजे बरोबर घरा कडेन जर सामान हाडले नंतर तें तें सामान सारकें ज्युस्त वांटून त्या त्या आयदनांत तशें कशें दवरप आनी त्याच तुका स्वता सांगपाचें म्हणजे समज घरा कडेन किदेंय तुकां खंयचीय एक वस्त जाय अमुकूच जाय तुकां खावची दिसली ती वस्त तूं पयलीं घरा कडेन हाडून दवरपाक जाय आनी ती अमुकूच कर म्हूण सांगलें जायत ती जी बायल आमकां करून दिता हातूंतच चड खोशी भोगता ताजे नंतर आतां आज भुरगीं आसलीं नंतर भुरग्यांक तांकां शाळेक वचपाची तांकां शाळेंत हाडपाची व्हरपाची जबाबदारी ही पालकाची आसता आनी तांकां सकाळ फुडें जें टिफीन लागता वा तांकां च्या पाण्याची दिवपा पडटा ही जबाबदारी बायलेची आसता बायल तांकां त्या त्या वेळाचेर थोड्यो आसा हांव स्वता अणभवून सांगतां आज बायल आसा ती भुरग्यांक विचारता फाल्यां सकाळीं खावपा कितें करूं काय म्हूण त्या प्रमाणे करून जाता तितल्या प्रयत्नांत भुरग्यांच्यो ज्यो हौसो आशिल्यो त्यो पूर्ण करपाची जबाबदारी कुटूंब दादले आनी बायल घेता आनी तें सगलें तांकां भुरग्यांक दिवन तांकां शिक्षणांत तांगे फुडें अभ्यासा कडेन जावं कसलेच त्रास जावं नये आनी त्या प्रमाणे घरा कडेन ज्यो ज्यो सादना सुविदा लागता घरा संवसाराच्या बाबतींत त्यो सगल्यो हाडपाच्यो आनी त्यो करपा जबाबदारी आमची